असां पंहिंजे घर जे बगीचे में देसी वण लॻाइण जे लाइ हिकु ख़ूबसूरत आनंद वठण लाइ इहे पेड़ लॻाईंदा आहियूं जीअं मोगरे जो वणु आहे मोगरे जो वणु लॻाइण सां असांजे घर जो वातावरण ॾाढो शुद्ध साफ़ु बढ़ियां थींदो आहे ऐं जीअं जामुन जो वणु आहे त इन जे पासे में पक्षी ॻाईंदा आहिनि पक्षी जेतिरो ॻाईंदा आहिनि ओतिरो वणु ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं उन सां वणु अञा वधंदो आहे जेतिरो पक्षी ॻाईंदा अहिनि अञा वण वधंदा आहिनि ऐं जीअं जामुन असां खाऊं था असांजे सिहत जे लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे तमामु सुठी शइ थींदी आहे ऐं इन प्रकार सां खोड़ अहिड़ा वण आहिनि जेके असांखे ॾाढो सुठो लाभ ॾींदा आहिनि जेतुन जो वणु आहे जेतुन असांजे सिहत जे लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं पपीते जो वणु आहे पपीतो असांजे सिहत लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे जेतुन जा पत्ता ॾाढा सुठा थींदा आहिनि जेतुन जो पत्तो शरीर लाइ ॾाढो लाभदायक हूंदो आहे इहो असांजे ॾाढो सुठो रहंदो आहे ऐं इन प्रकार सां असांजे घर में खोड़ प्रकार जा वण थींदा आहिनि जेके कि असांखे ऐं असांजे परिवार खे ॾाढो लाभ पहुचाईंदा आहिनि ऐं इन शइ जो लाभ ॾाढो वठणो खपे मां त पंहिंजे घर में इलाही वण लॻाईंदो रहंदो आहियां ऐं इन जो सुठो लाभ वठंदो आहियां तमामु सही रहंदो आहे इहो असांजे घर में जीअं सिंङिन जो पेड़ आहे सिङियूं शरीर लाइ एॾी फ़ाइदे लाइ हूदियूं आहिनि हॾियूं मजबूत कंदियूं आहिनि ॾाढो बढ़ियां पेड़ थींदो आहे सिङिन जो